सुपौलमे अगर बुजुर्ग आबादीके स्वास्थ्य व्यवस्थाके हम बात करी तऽ सुपौलमे बुजुर्ग आबादी तऽ अछि परन्तु हिनकर स्वास्थ्य व्यवस्थाके स्वास्थ्य व्यवस्था बुजुर्ग होबाक कारण कते दुकान अछि जेकि पासमे नहि अछि जेकरा कारण बहुत दूर दूर जाए पड़ैत अछि हम एतैके एतैके गरिमा ई अछि कि माता पिताके हमेशासंँ हुनकर बाल बच्चाकेँ द्वारा ख्याल राखल जाइत अछि आ एतै एतै समर्थनक लेल राज्य सरकार वृद्धा पेन्शनक नामक पेन्शन दैया जाहिसँ आ बुजुर्ग वृद्धावस्थाक व्यक्तिक किछु सुविधा मिलत अछि आर राज्य सरकार द्वारा जगह जगह पर आब वृद्धाश्रमो बनाएल जा रहल अछि आ हिनकर बुजुर्ग सबहक लेल एगो चुनौतीके बात ई होइत अछि जे हुनका सामनेमे ओ बुजुर्ग भए जाए छथिन हुनक बाल बच्चा बाहर कमाबै ला चलि जाइए कोनो भी काम करब हुनका खातिर ओ परिस्थिति कनि दुर्लभ आ कठिन भए जाइए तऽ